आङो बिदिनो दाख्लैसो अवान प्लास नर्ड सि टु आं बायदों आं दाबो बाहायगासिनो दं बे मबाइलखौनो दायो प्रब्लोमा बेनो जाहैबाय मबाइलनि गेम सेम गेलेनायाव एसे गोजाम जानायखाय एसे लेग सेक माबायो आरो केमेरायावबो नोङो फुगारबाय थानांगौ जायो फुगाराब्ला क्लियार नुवा मोजाङै बिदिनो एखनब्ला टाचाबो नांखवा नांखवा जानो नागिरो बिदिनो बायदि बायदि माबा दङ' नोङो चार्ज होना चार्ज आबो थाब थाब माबायो जामो एखनब्ला थाब हाबखवा बिदिनो